जय झूलेलाल असां कोई बि सुठे कम में सभिनि खां पहिरियों पूजा कंदा आहियूं असां घरु वठूं गाॾियूं वठूं दुकानु वठूं या दुकानु खोलियूं हुन टाइम ते पहिरियों पूजा कंदा आहियूं असां कोई बि सुठे कम में पहिरियों भॻिवान जी पूजा कंदा आहियूं असां पूजा जे महिल नॉन वेज कुझु बि खाई पी करे पूजा न कंदा आहियूं असां सतनारायण जी कथा कंदा आहियूं ओॾी महिल असां नॉन वेज शराबु हिननि सभु शयुनि जी ॻाल्हियूं न कंदा आहियूं असां कोई बि सुठे कम में पहिरियों पूजा ई कंदा आहियूं जय झूलेलाल